आं सोरबा बिगियान आरो टेकाव गावसोरनि केरियारखौ जागायनो सानो बिदि लोगो न'खरनि मानसिनो बिगियान आरो टेकनि थिलिखौ लानो थिनगोन जेराव मोजां टेकनिकेल माने आइ टि आइ बेफोराव मोजां मोजां टेकनिकफोरखौ नुनो मोनो बेनि थाखायनो आङो आंनि न'खरनि सोरबा आरो आंनि लोगोफोरखौ आङो टेकनिक थिलिखौ लानो थिनगोन भारताव फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोरा बिगियान आरो टेक सोलोंथाइनि थाखाय साबसिन बेफोरो जाबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो सि आइ ति बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'ल'जि बेफोराव आङो बांसिनै सोलोंथाइनि थाखाय बेफोराव आं साबसिनै नुनो मोन्दों